جی ہاں میں مڈل جنریشن کا ہی حصہ ہوں میرے یہاں پرانی نسل اور نوجوان نسل کے درمیان توازن قائم کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہے یہ دو ایسی مختلف جماعتیں ہیں جن کے بارے میں بات کرنا بہت اہم ہے کیونکہ ایک تو پرانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک وہ نسل ہے جو نوجوانوں سے تعلق رکھتے ہیں ان دونوں کی سوچ میں اور ان دونوں حرکات و سکنات میں بہت فرق محسوس کرتا ہوں میرا تجربہ یہ ہے کہ نسل کوئی بھی ہو پرانی یا پھر نوجوانوں والی اپنے اپنے حساب دونوں نسلیں اپنی جگہ پر صحیح صورتِ حال کا سامنا کر رہے ہیں